सूरज़ दा चक्कर कट्टने आह्ले साढ़े नवें ग्रैंहें च छड़ी पृथ्वी गै इक ऐसा ग्रैह ऐ जेह्दे च जीवन ऐ ते बड़े लोग रौंह्दे बे स्हाब दुनिया रौंह्दी कोई गिनी बी नेईं सकदा ऐ बड़ी गै ज्यादा दुनिया रौंह्दी पृथ्वी ग्रैह् उप्पर बड़ी गै ज्यादा रौंह्दी अवां एह्दा इलावा एह्दे इलावा मंगल ग्रैह् उप्पर बी जीवन दी किश संभावना ऐ ज्यादा नी ऐ जिन्नी पृथ्वी बिच्च ऐ जिन्ना पृथ्वी ग्रैह् बिच्च ऐ उन्नी ते नी ऐ अवां फ्ही बी मतलब इ'यां मंगल ग्रैह् बिच्च जीवन दी किश संभवाना ऐ कि कि वायुमंडल दे कन्नै कन्नै पर फ्री दी मौजूदगी ऐ ते बस इक इ'यै मंगल ग्रैह् गै ऐ पृथ्वी दे इलावा मंगल ग्रैह् ऐ जेह्दे च जीवन दी मतलब किश संभावना ऐ